جی ہاں گزشتہ چند برسوں میں نارتھ ایسٹ دہلی ضلعے میں خاصی تبدیلیاں آئی ہیں جو معاشیت بنیادی ڈھانچے اور سماجی پہلوؤں پر اثرانداز ہوئی ہیں معاشی ترقی اس علاقے میں مختلف چھوٹے کارخانے کارخانوں دکانوں اور سروس انڈسٹری جیسے آٹو موبائل ورکشاپ کپڑوں کی فیکٹریاں پرنٹنگ پریس وغیرہ کا اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ سے روزگار کے ماب مواقع بڑھے ہیں مواقع بڑھے ہیں اور مقامی لوگوں کی آمدنی میں بھی بہتری آئی ہے بنیادی ڈھانچے میں بہتری گزشتہ برسوں میں نئی نئی سڑکیں فلائی اوور اور میٹرو اسٹیشنری اسٹیشنس بننے میں سے آمد و رفت میں سہولیت پیدا ہوئی ہے بسوں کی تعداد بڑھی ہے اور کئی علاقوں میں اس اسٹائی اسٹفس اور عوامی بیت الخلاء بھی بنائے گئے ہیں